मैंने स्कूल में पेंटिंग इसलिए सीखी क्योंकि मुझे खुद को अभिव्यक्त करने नई चीज़ों को आजमाने और नियंत्रित वातावरण में कुछ जोखिम उठाने का मौका दिया मैंने यह भी पाया कि इससे मुझे तनावपूर्ण दिन के बाद आराम पाने में मदद मिली एक वैश्य के रूप में ये सभी बातें मेरे लिए अभी भी सच हैं हालाँकि पेंटिंग दृढ़ता धैर्य और परिपेक्ष के बारे में मूल्यवान सबक भी सिखाती हैं इसलिए मैंने स्कूल में पैंटिंग सीखी है स्कूल में सीखी गई पेंटिंग के बारे में अनुभव इस प्रकार है पेंटिंग आत्मसम्मान बढ़ाती है और लोगों को कौशल के नए स्थल तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करती है पेंटिंग एक आरामदायक खुला वातावरण भी तैयार करती है जहाँ कलाकार अपनी रचनात्मकता का पता लगाने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं कला आत्मा कौशल को बढ़ावा और विकसितता करने का पुरस्कार उपलब्धता की भावना पैदा करता है